विज्ञान आ तकनीक जे छै से पर्यावरणके काफी हद तक समस्याके समाधान कऽ रहल छथि किए तऽ अखन जे छै से अहाँके पहिले पेट्रोल वला गाड़ी चलै छलैया डीजल बला गाड़ी चलै छलैया जे वातावरणमे काफी हर तक अहाँके कार्बन डाइऑक्साइड आओर जहरीला गैस सबके जे छै से छोड़ै छलैय जाहिसँ वातावरण काफी प्रदूषित भेल छलै ओकर बाद अयलै अहाँके बैट्री वला गाड़ी सबके जेना चलन आबि गेलैया जाहिसँ अहाँके वातावरणमे कम से कम प्रदूषण फैलै छै या लगभग नहिके बराबर तऽ एकटा तऽ ओ भेल दोसर अहाँके वातावरणमे जे छै से कए बेर जगह जगह पर छिड़कावके माध्यमसँ या नीक गैसके विसर्जित केला सँ वातावरणमे जे छै से खराब गैस सबके जे छै से नष्ट कऽ दैल जाइ छै या तऽ ओहिमे अहाँके शुद्धता बना बनाएल जाइ छै जाहिसँ अहाँके ऑक्सीजनके मात्रामे जे छै से काफी हद तक अहाँके सुधार भेलैया आ नीकसँ नीक जे छै से वायु हमरा सभके लेल स्वास्थ्यके लेल जे छै से उपलब्ध होइया आ पर्यावरणमे जे छै से सबसे पैघ भूमिका अहाँके पेड़ पौधा लगबै छै जाहिके लेल हमरा सबके हुनकर रक्षा करबाक चाही आब रिक्षा रोपण पर बेसी ध्यान देबाक चाही